वर्षा मैडम बोल रहीं क्या मैडम मुझे डांस सीखना है तो कितने पैसे मैडम कम कर लेना थोड़े से ज्यादा डांस थोड़े न सीखना है कम ही तो सीखना है छब्बीस जनबरी की तैयारी करने के लिए से गरबे बगैरह बात देना एक दो अस्टेप बता देना डांस में कोई सा भी सीखा देना हाँ ठीक है टाइमिंग बता दो मैं यहीं से हूँ स्कूल से सरस्वती स्कूल से ठीक ठी ठीक है कितने बजे से मैडम टाइमिंग थोड़ा दस बजे से कर लो तो दस बजे से ल आऊँगी बारह बजे तक है न तो आपकी फीस पहले एडवांस में जमा करवाते हो कि आप बाद में लेते हो

चलो ठीक है आधी जमा कर आधी जमा कर देंगे हम आधी बाद में लेते आएँगे एडवांस में कितनी जमा करना है ठीक है पाँच सौ रुपये कर देंगे एड्रेस बता दो आपका

ठीक है एक्सचेंज के पीछे ठीक है कॉल करके आ जाएँगे